असांजे शहर में घणेई स्कूल आहिनि जंहिंमें सिंधी मीडियम हिंदी मीडियम ऐं अंग्रेजी मीडियम सां हलंदा आहिनि इन में हिंदी मीडियम वारा ऐं सिंधी जेके बाएलेंगवेज में हलंदा आहिनि उहो मैत्री स्कूल आहे मैत्री इस स्कूल संस्था आहे उहा हलाईंदी आहे जंहिंमें पहिरें खां वठी ॿारहें बजे ताईं जी एजुकेशन जो व्यवस्था आहे ऐं इहे स्कूल ॾाढा फेसिलिटी वारा आहिनि ऐं इते जो टीचर बि ॾाढा उहे एजुकेटिड ऐं कॉम्पीटैंटर जेके चइजे भई उहे आहिनि ऐं उन्हनि जो इहो जेको वे ऑफ टीचिंग आहे उहो ॾाढो सुठो आहे ऐं इहे स्कूलनि में ॿियो उहो घणेई सुठियूं सुठियूं एक्टिविटीस थींदी रहंदियूं आहिनि कॉम्पिटिशन थींदियूं रहंदियूं आहिनि स्पॉर्ट्स जो बि उन्हनि में समावेश थींदो आहे उते वॾो ग्राउंड आहे फुटबॉल ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड इते ॾाढी सुठी फेसिलिटी आहिनि ॿियां बि स्कूल आहिनि एक्सेलर मॉडल स्कूल आहे सेंट ज़ेवियर स्कूल आहे ऐं सिंधोलोजी इहो एजुकेशन ट्रस्ट आल लंडन्स अकादमी आहे इहे ॾाढा सुठा सुठा वॾा वॾा स्कूल आहिनि हिते ऐं ॾाढी सुठी फेसिलिटी आहे ऐं अञा बि इहे फेसिलिटी में त ईअं आहे त जीअं जीअं वधंदो पियो थो वञे एजुकेशन ऐं उन जो विस्तार त ॿियो इन्हनि जी ॾाढी ज़रूरत ई रहंदी आहे त भई इन में बि मॉडीफिकेशन थींदा रहनि स्पॉर्ट्स जे साम्हूं योग आहिनि योग क्लासिस जा उहो हुजिणा खपनि इन टाइप जी ॾाढो ज़रूरी आहे त भई थिए